बिजनेस खालामनो गामिनि मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनो आरो बिजनेसाव हाबजेननोबा थाखा फैसा नांगौ दा बेखौनो थाखाखौ दिहुननानै लानो हायाबा खामानिया बारा साक्सेस जाया थाखा फैसानि फ्रब्लेमाव बेखायनो

थाखा फैसाखौ नांग्रोगौ जायो बिजनेस खालामनोब्ला दा बिजनेस खालामनायाव थाखा फैसा सहाय मोननो थाखाय सोरनावबा सासेनाव मोनबासोना बिजनेसा गेलेनो हायो दा बिजनेसखौ सालायलांनो थाखा फैसा नांगौ गोनांथि दा बेवहाय थाखा फैसा गैयाब्ला माजों बिजनेस खालामनो हागोन नैबे मोनसे फ्रब्लेमा थाखा फैसा थायोबासो ना गासैबो बिजनेसाव सोरखिलांनो हायो सोरखिनायनि थांखियानो जाहैबाय थाखा फैसा जौ गारनांगौ मोनसे बिजनेस खालमनांगौबा थाखा फैसानि गोनांथि थाखा फैसा नङाब्ला मावनो हाया बिजनेसखौ बे बिजनेसखौ मावनो थाखायनोथ' फैसा गोनांथि जायो बे फैसाखौ जगार खालामनो हाब्लासोना फैसाखौ बारायलांनो हागोन आरो फैसा बारायलांनो थाखायनो बिजनेसखौ गेले नांगौ जायो मोजांयैनो खामायनो हागोन अब्लासो थाखा फैसा सर्स फैगोन